جو لوگ پینٹنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں میں اس کے شخص کے لیے میں یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ پینٹنگ کرنا ویسے ہی تو بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس میں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی پینٹنگ کے کام میں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اور خاص طور پر اپنے استاد یا جو پینٹنگ انہیں سکھا رہا ہو اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور جتنا زیادہ سے زیادہ اسے مشق کر سکے کیوںکہ پینٹنگ وغیرہ میں مشق بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی پینٹنگ کو کرنے کے لیے مسلسل اس پر مشق کرتے رہنا یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے خاص طور پر جو شخص مشق وغیرہ نہیں کرتا تو اس کی پینٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی پینٹنگ دلچسپی تک ہی محدود رہ جاتی ہے لیکن اگر اسے ایک اچھا پینٹنگ والا بننا ہو تو اس کے لیے مشق بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہفتے میں کبھی کبھار کر لے بلکہ ایسا چاہیے کہ وہ روزانہ ان پینڈنگ کی مشق کرے اور مسلسل اس پر محنت کرتا رہے تاکہ وہ وہ اور اس کی پینڈنگ اچھی بن سکے اور لوگ اس کی پینڈنگ کی تعریف کر سکے اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے اس کی پینٹنگ وغیرہ میں تو ان کمیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں ایک اچھا پینٹنگ والا کہلایا جا سکے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خاص طور پر پینٹنگ بہت باریک والا کام ہوتا ہے اس میں ہر ایک کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذرا سی غلطی بھی اس کی پوری محنت کو بے کار کر دیتا ہے تو اس لیے وہ تمام لوگ جو ابھی پینڈنگ کرنے کے سفر پر نکلے ہے انہیں ساری چیزوں کا دھیان رکھے اور ایک اچھا پینٹنگ والا کہلانے کے لیے خوب سے خوب تر کوشش کرتے رہے